हेलो एकगो हम सिलाई मशीन किनले रहिये कुछ दिन ओऽ ठीक चललै फिर खराब हो गेले हम फोन करलियै कोय नहि उठाबै छै तनि ओकर बारेमे ओकर मशीनके गारंटी रहै तनि ओकर बारेमे बतावह